जी हाँ मैं हाल ही में हुई एक घटना और न्यूज़ के बारे में बता सकती हूँ जो कि मध्य प्रदेश बैतुल में हुई थी बैतुल मध्य प्रदेश में एक बस और एक डंपर के बीच में बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बस और डंपर की टक्कर होने के कारण बस में बहुत ही ज़्यादा आग लग गई थी जिस आग में पन्द्रह से सोलह लाेग मर गए और जो डंपर का ड्राइवर था उसने जैसे ही देखा कि बस में आग लग गई है टक्कर होने के कारण तो वह ड्राइवर तुरंत वहाँ से भाग गया और उस ड्राइवर ने उनकी मदद भी नहीं करी तो इस हिट और रन घटना के कारण एक क़ानून बन गया है जिसमें कि अगर कोई भी ड्राइवर टक्कर मार कर भाग जाता है और उनकी मदद भी नहीं करता तो उस ड्राइवर को सात लाख का जुर्माना भरना पडे़गा और उस ड्राइवर को दस साल की जेल हो जाएगी तो इस क़ानून के कारण जितने भी डंपर और ट्रक वाले थे उन्होंने हड़ताल कर दी और इस हड़ताल के कारण पेट्रोल इस्टॉक की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई जिसके कारण मेरे आस पास जितने भी पेट्रोल पंप थे वो सब बंद हो गए थे और किसी को भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था इसी घटना के के दौरान न्यू इयर आ गया और न्यू इयर में हम ने प्लैन बनाया था कि हम बहुत सारी जगह घूमेंगे और ख़ूब मज़ा लेंगे लेकिन इस हड़ताल के कारण हमें पेट्रोल ही नहीं मिल पाया और हम कहीं जा ही नहीं पाए न्यू इयर में तो इस बार का न्यू इयर हमारा घर पर ही बना हम कहीं जा ही नहीं पाए पेट्रोल की कमी होने के कारण